भारतांत आमच्या खूब अश्यो जागे आसात जे पर्यटकांक आपले लागी ओडून घेतात आमी पळोवंक गेल्यार देल्लींत ताज महल आसा केरळांत हील स्टेशन आसा गोव्यांत आमच्या समुद्र तट आसात ज्या जाग्यार खूब टुरीस्ट येत आसतात कर्नाटकांत हाम्पी आसा जाम्मु कश्मिरांत लोक आयसलॅण्ड आयस इन्जॉय करपाक वयतात भारत असो जागो आसा ज्या जाग्यार खुबशे पर्यटन पर्यटन स्थळूच अशें तें जाल्लें आसा गोवा जाल्यार तांचो एक मुख्य जागो जाल्लो आसा पर्यटन स्थळांचो